ट्रेनसँ यात्रा करबामे स्वभाविक रुपसँ देर भऽ जाइ छै कारण जे ओ मशीनरी चीज होइ छै एखन दोसर बात छै रेलवेमे जे नियम छै ओहिठाम जे छै से ओकरा जखन सिग्नल भेटतै तखने आगू बढ़तै